گوتم بدھ نگر بھارتیہ راجیہ ات رپردیش کا ایک مہتوپورن ضلع ہے اس ضلعے کی استھاپنا نو جون انیس سو ستانوے کو بلند شہر ایوم غازی آباد ضلعوں کے گرامیڑ وے ارتھ شہری چھیتروں کو کاٹ کر کی گئی تھی پردیش میں ستا پرویورتن ہونے کی معلومات سنگھ یادو نے اس ضلعے کو بھنگ کر دیا جس کے ورودھ میں یہاں کی جنتا نے پربلا آندولن کیا تھا بعد میں جنتا کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش سرکار کو اپنا نرنے بدلنا پڑا اور ضلع بحال کر دیا سماچار پتر یا اخبار سماچاروں پر آدھارت ایک پرکاشن ہے جس میں مکھیہ ساماجک گھٹنائیں راجنیتک کھیل کود ویکتتو وگیاپن اتیادی جانکاریاں سستے کاغذ پر چھپی ہوتی ہیں سماچار پتر کے سادھنوں میں مہتوپورن استھان رکھتے ہیں سماچار پتر پرائے دینک ہوتے ہیں لیکن کچھ سماچار پتر ساپتاہک وارشک ماسک ایوم چھماہی بھی ہوتے ہیں ادھکتر سماچار پتر استھانیہ بھاشاؤں میں اور استھانیہ وشیوں پر کیندرت ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کو زیادہ تر میڈیا کو خبر رکھنے کی آویشیکتا ہوتی